जयपुर जिले में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं ऐतिहासिक जहाँ पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खाली समय में आप वहाँ पे जाकर घूम फिर सकते हैं लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट लगती हैं बीस रुपये तीस रुपये या पचास रुपये कुछ ऐसा आपको पैसे देने पड़ते हैं उसके बाद आपको टिकट मिलती है फिर आप वहाँ जाकर घूम फिर सकते हैं मंदिरों मे जाने के लिए यहाँ पे कोई भी टिकट वगैरह नहीं लगती हैं सभी लोग वहाँ पर जा सकते हैं दर्शन कर सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पे जैसे गोविन्द देव जी का मंदिर हो गया और घुमने के लिए नाहरगढ़ फोर्ट जयगढ़ फ़ोर्ट आमेर फ़ोर्ट यहाँ पे आप जा सकते हैं